جیسا کہ پوچھا گیا ہے اس میں کہ گھر کی تعمیر کے وقت بعض چیزیں کیا ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے یا جن کا خیال رکھا جاتا ہے تو ان میں بہت سی ساری چیزیں آتی ہیں جیسے گھر بناتے وقت ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے اور رکھا بھی جاتا ہے کہ چوکھٹ کہاں پہ ہوگا اور اسی طریقے سے کھڑکی کہاں پہ ہوگی اور کچن وغیرہ کس جگہ پہ رکھیں گے رہیر بنائے جائیں گے اور میں واش روم وغیرہ کہاں پہ ہوگا اور کیسا ہوگا تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں اور جن کا خیال رکھا جاتا ہے تو اور دوسری چیز یہ ہے کہ گھروں کے پہلے زمانے میں پہلے زمانے کے جو گھر ہوتے تھے ان میں چھاؤنی چھپر کے زیادہ تر پائے جاتے تھے اور کھپریل وغیرہ ہوتے تھے لیکن ابھی فی الحال ہر طرح کے گھر موجود ہیں جن میں چھاؤنی چھپر بھی کچھ ہیں اور کچھ لنٹر وغیرہ بھی ہیں اور اسی طریقے سے بنگلے اور فلیٹ بھی آج کل موجود ہیں جو کہ بنے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے پہلے کے مقابلے میں پہلے کے جو گھر تھے اس میں چھاؤنی چھپر زیادہ تھے اور ابھی فی الحال لنٹر وغیرہ اور بنگلے فلیٹ بھی زیادہ ہو گئے ہیں پہلے کے مقابلے میں